ہندوستان کی تاریخ بہت پُرانی ہے یہ بہت پُرانے دور سے چلی آرہی ہے اور اِس میں مُلک کی تشکیل بہت طریقوں سے کی ہے جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیسی کیسی قربانیاں رہی ہیں ہندوستان کو آزاد کرانے میں اور میرے لیے قابلِ فخر تاریک لمحہ سن اُنیس سو سینتالیس تھا کہ جب ہمارا مُلک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہُوا تھا جس میں ہمارے مُلک کے بہت سارے بہادروں نے شرکت کی تھی اور اُنہوں نے اپنی اپنی جان دے دے کر مُلک کو آزاد کرایا تھا جس میں اہم لیڈ ہمارے مہاتما گاندھی سبھاش چندر بوس پنڈت جواہر لال نہرو مولانا اشفاق اللہ خان اور مولانا عبد الکلام آزاد وغیرہ تھے اور یہ سب لوگ مجھے بہت پسند ہیں کیوں کہ اِنہوں نے ہمارے مُلک کو آزاد آزادی دلانے میں اہم بھومیکا نبھائی تھی اور اِنہیں اِسی لیے انگلش میں فریڈم فائٹرس کا نام دیا گیا ہے اور بولتے بھی ہیں اِن سبھی لوگوں کی ہمت اور اِن کی قربانیاں ہندوستانیوں کو ہمیشہ یاد رہیں گی